भारतआवथ' गासैबो साहाखौनो मोजां मोनखायो आंनि न'आव साहा फुदुंनाया लोंनायानो जाहैबाय लाल साहा फुदुंनानै लोंबा बेयावहाय साफादा एसे खम थाङो सिनि बारा जायो लाल साहायावहाय आरो गाइखेर साहा फुदुंनानै लोंबा ओरै सिनि खम साफाद बारा नांगौ जायो गाइखेर साहायावहाय गाइखेर दै सिनि साफाद बिदिनो एलाइसि होनानै फुदुंनानै लोङो आरो लाल साहायावहाय जाहैबाय जोहा हाइजें गर मस्ला सिनि साफाद दै बेफोरखौ होनानै लोङो गासैबो साहाखौ मोजां मोनजोब खायो बेनिखायनो जोङो बयबो बिदिनो गाव गाबागाव न'आव साहाफोरखौ मोजाङै फुदुंनानै लोङो आरो मोजांबो मोनो फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे बिदिनो लोंबा मोजां मोनो बे न'आवनो जोङो साहाफोरखौ मालाबानि समावहाय लाल साहा फुदुंनानै लोंबाय जाग्राफोर जादेरबाय आरो मालाबानि समावहाय गाइखेरफोर गाइखेर साहा फुदुंनानै लोंबाय मालाबानि समाव संख्रि साहाबो फुदुंनानै लोङो जोङो संख्रिजोंबाबो गोथाव जायो संख्रि एसे सिनि एस साफाद एसे दै गाइखेर बिदिनो फुदुंनानै लोङो साहाखौ मोनथाम रोखोमै फुदुंनानै लोङो जोङो मालाबानि समाव बिदिनो गोदै मालाबानि समाव गोबाब बेबायदिनो आरो मालाबानि समाव ओरैनो सिनि गैया ओरैनो साफाद आरो दै बेखौल' ओरैनो जास्ट ओरैनो साफादजों दैजोंल' साहा बेबायदिबो फुदुंनानै लोङो मानो था मानो होनोबा जोङो हेल्टनि थाखायबो बे सिनिजों साफादजों लोंनाया बारा मोजां नङा दा ओरैनो मालाबा मालाबानि समाव दै आरो साफादजोंल' ओरैनो फुदुंनानैबो लोङो जोङो